हेलो ओला से कैब ड्राइवर बोल रहें हैं भैया आपको मेरी लोकेसन पर आने में कितना टाइम लगेगा भैया आप उस वर्तमान वाले रोड से ना आइएगा क्योंकि वहां काम चल रहा है आप उसके बजाय दूसरे रोड से आइएगा जिससे कि आप निर्धारित समय पे पहुंच सकें हमारे पास हमें सख्त ज़रूरत है आपकी हमें कहीं जाना है वो बहुत ज़रूरी है इसलिए आप कम कितने समय में आ जाओगे हां भैया बीस एक मिनिट नहीं आप पंद्रह मिनिट में जल्दी आ जाइएगा